हांव स्वाध्याय दिवपाची तारीख विसरलें म्हाका आदले दिसा कळ्ळें की म्हाका दुसरे दिसा स्वाध्याय दिवपाक जाय त्या दिसा हांवें रातभर बसून म्हजो स्वाध्याय पुरो केलो फक्त त्या दिसा दोन वरां हांव न्हिदलें आनी दुसरे दिसा व्हरून हांवें वेळार म्हजो स्वाध्याय शिक्षिकेक दिलो